میرے سفر کا سب سے پسندیدہ ذریعہ ریل گاڑی ہے کیونکہ یہ آرام دہ ہوتا ہے سفر کے دوران میں کھڑکی کے پاس بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں تاکہ قدرتی مناظر دیکھ سکوں ریل گاڑی میں مختلف لوگوں سے بات چیت کا موقع ملتا ہے جو یادگار ہوا کرتا ہے میں نے ایک بار ایک بزرگ مسافر سے ان کے گاؤں کی پرانی کہانیاں سنی تھی وہ باتیں میرے دل کو بہت بھاگئی اور آج بھی یاد ہیں بس کا سفر چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کے لیے بہتری ہوا کرتا ہے مگر تھوڑا تھکان دینے والا ہے ایک بار بس کا سفر کرتے ہوئے بارش میں گاؤں میں گاڑی پھنس گئی سب لوگ مل کر حل تلاش کرنے لگے یہ تجویز لوگوں کی مددگار اور اور تعاون کو ظاہر کرتا ہے آٹو رکشا کا سفر مقامی اور چھوٹے فاصلے کے لیے تیز ہوتا ہے مگر کبھی کبھاڑ مہنگا پڑتا ہے شہر میں میٹرو ٹرین کا سفر بھی بہت آرام دہ اور وقت بچانے والا ہوا کرتا ہے مجھے دہلی میٹرو میں سفر کرنا بہت یاد آتا ہے سب کچھ منظم اور صاف ستھرا تھا سب سے یادگار لمحہ وہ تھا کہ جب میں نے پہلی بار اپنے دوستوں کے ساتھ بغیر والدین کے سفر کیا ہم نے راستے بھر ہنسی مذاق کیا اور تصویریں بھی کھینچی اس سفر نے مجھے خود اعتمادی دی اور خود پر بھروسہ کرنا سکھایا ٹرانسپورٹ صرف منزل پر پہنچانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تجربات اور یادیں بنانے کا موقع بھی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سفر کو اپنی زندگی کی کہانی کا ایک خوبصورت باب بنائیں اور ایسا ہی ہوا کرتا ہے